اردو زبان بہت ہی پرانی اور بہت ہی پیاری زبان ہیں اسے بڑے بڑے شاعر لوگ بولا کرتے تھے اس زبان میں بہت زیادہ ہی محبت دکھائی پڑتی ہے اس زبان کو بہت دلوز دل سے بولا جاتا ہے اس زبان کو میٹھی زبان بھی بولا جاتا ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں کو پہ بھی قابو کرتی ہے اس زبان میں بہت زیادہ ہی مٹھاس ہے